हम स्वेटर बनेलहुँ काटा चलेलहुँ ओ सब किछु बनेलहुँ मोकदानी बनेलहुँ जतेक होइत छै समान पूरा बनेलहुँ बनाय लेलहुँ तखन सब किछु बनाय अपनो बनेलहुँ बुचिओ सबके सीखा देलहुँ सीखलक बनाय उनाय कऽ रखलहुँ घरोमे टङ्गलहुँ जे मन भेल जखन तखन से बनबै ला आब फुर्सत रहैए तऽ बनबै छी आ नहि रहैए फुर्सत तऽ नहि बनबैत छी टाइम बचैए तऽ करैत छी नहि रहैए टाइम तऽ नहि करैत छी आ टाइम बचाके अपन बनाय लैत छी कै लैत छी टाइम बचि जैया तऽ ओहो बना लेलहुँ कनि कालके ओहो सब कयलहुँ ओसब कै लेलहुँ सबटा काज कै लेलहुँ काज कयलाके बाद उठल तऽ फेर भेल तऽ फेर अपन कै लेलहुँ ओहि लऽ नहि रहैया ओसब तऽ बनबैमे रहैत छी हम अपने बड़ तेज छी बनबऽ आबैया सब किछु कर आबैया ई जे नहि कर आबैया से नहि सब किछु बने लै छी सब किछु कयलहुँ धिओ पूतोके निमेरा कयलहुँ सबटा सम्हारलहुँ ओम्हरालहुँ सबटा कयलहुँ खानो बनेलहुँ खानो बनाके खीएलहुँ पीएलहुँ नहेलहुँ सुनेलहुँ पूजा पाठ करअ गेलौं ओतऽसँ एलहुँ ओहिठामसँ एलहुँ तऽ फेर खाना पीना खाय कऽ फेरसँ सबटा राज काज कयलहुँ बाध बन गेलहुँ फेर बाध बनसँ एलहुँ फेर बाध से एलहुँ तऽ फेर घुड़दौगा कयलहुँ फेर माल जाल कयलहुँ फेर सब किछु बनेलहुँ फेर खाना बनेलहुँ खाना ओना बनाके फेर धिआ पूताके खीएलहुँ पीएलहुँ फेर सबके सब किछु कयलहुँ